पिछली वर्षो में हमने जब खेती किया बहुत सुंदर धान उगाया था धान उगाने के बाद में सुखार पड़ गया सुखार पड़ा सिंचाई का साधन था नहीं दूर से तीन किलोमीटर दूरी से जल का साधन करके लाए एक पटवन किए दूसरे पटवन सोच ही रहे थे लेकिन पटाएँगे लेकिन पंद्रह दिन में ही पानी सूख गया था खेती में सुखाड़ पड़ गया पूरा खेत में दरार पड़ गया पानी कितना डालते सिंचाई का साधन उतना था नहीं जो भी था उसको एक पानी दिए फिर भी वो उसमें खेती नहीं हुआ मौसम विभाग से भी कोई सुनवाई नहीं था मौसम कोई जान नहीं था उसमें फसल के लिए मौसम के तरफ से मानसून साफ बदल गया था खेती अच्छी नहीं हुई खेती अच्छा नहीं होने के कारण कुछ अनाज उपजा नहीं घर में खरीद करके अनाज लाना पड़ा बहुत ही दर्दनाक वह कहानी है घर में आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी क्या करते कहा से लाते यही सोच में सारा दिन डूबे हुए रहते थे खेती इस बार का अच्छा हुआ अगले बार तो फसल बदल गई थी फसल जो भी उपजाते थे पहले अच्छा उपजता था अभी का जो पाँच सौ वर्ष में मौसम के कारण खेती अच्छी नहीं हो पाती है और खेती अच्छी नहीं हो पाती है जिसके कारण समाज में कोई भी कार्य में रुकावट हो तो हो जाता है क्यों आर्थिक स्थिति भी मजबूत होनी चहिए घर के लिए और खेती से अनाज भी भरपूर होनी चाहिए तब घर मजबूत होता है घर चलने लायक रहता है कोई तरह का टेंसन नहीं रहता है हर बात दिमाग में यही बात आता रहता है बार बार जो फ़सल इस बार अच्छा हो इस बार अच्छा हो लेकिन अगली बार फसल अच्छी नहीं थी खैर अच्छी नहीं थी तो भगवान ने चाहा तो इस बार फसल अच्छा हुआ है